مجھے انڈوں کے حلوے کی ڈش بہت زیادہ پسند ہے یہ بہت کم وقفے میں بن جاتی ہے اور ذائقہ بھی بہت مزیدار ہوتا ہے جو بھی کھائے لطف آجائے اور روز مرہ کھانے کو ترجیح دے اور جسمانی طاقت کے لیے بھی مفید ہے اور کہیں کہیں اس کے اسٹال پر بہت زیادہ بھیڑ دکھائی دیتی ہے جس سے اس کے شائقین کا اظہار ہوتا ہے نیز بعض اوقات اسٹال پر شائقین کی قطار لگ جاتی ہے اور اپنی باری یعنی نمبر کی منتظر رہتی ہے بارہا ہمارے یہاں آئے مہمان عزیزان دوست و احباب بہت ہی بے تکلفی سے انڈوں کے حلوے کھانے کی فرمائش کرتے ہیں اور جب ان لوگوں کو حلوے کی ڈش پیش کی جاتی ہے اس کو کھا کر وہ لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنے گھر کے افراد کے لیے پیکنگ بھی کراتے ہیں اور جانے کے بعد نہ صرف شکریہ ادا کرتے ہیں بلکہ مزید حلوے کی فرمائش کرتے ہیں اگرچہ کوئی ہمارے یہاں آنے کا پروگرام بنا رہا ہو یا آنے کا ارادہ ہو

وہ برائے مہربانی ہمارے لیے انڈوں کا حلوہ لانے کی زحمت فرمائیں نوازش ہوگی ہم بیتابی سے منتظر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے جذبات اور فرمائش کے احکام کو ترجیح دی جائے گی گویا ہمارے لیے انڈوں کے حلوے کی ڈش ضرور لائی جائے گی